नमस्ते सर सर मुझे ये अभी ये जो नया फोन आया है एप्पल चौदह प्रो उसके बारे में बताईए सर हाँ लेना है और मुझे जानना है उसकी क्या क्या मतलब बैटरी वगैरह प्राइस क्या है और फोटोग्राफी में कैसा है वो फोन क्या क्या फीचर्स है उसमें नए तो थोड़ी आप जानकारी दें तो मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे चौदह प्रो लेना है मैन तो मुझे फोटोग्राफी के लिए ही लेना है हमारा बुटीक का काम है तो ये सब मतलब बुटीक के जो भी आइटम है वो पेज पे क्लिक करके डालने होते है तो हमें फोटोग्राफी के लिए लेना है हाँ कैश में सर कैश में या फिर आधा मैं कैश कर दूँ आधा जो भी है ई एम आई ही आधा कैश दे दूँगी सर

जी सर

सर मुझे है ना इसके कैमरे के बारे में बताइये

अच्छा सर नहीं मैंने देखा था इस फोन का काफ़ी अच्छा लगा तो फिर तभी मैंने लेने का विचार किया तो मैं आपसे भी पूछ रही हूँ और

जी सर

ठीक है सर लेना तो है ही है पक्का फिर क्या क्या इसमें डॉक्युमेंट वगैरह कब कैसे कितने बजे आऊं मतलब अच्छा

ठीक है सर तो फिर हो जाएगा ये कितना टाइम लगेगा एक घंटे में मिल जाएगा ठीक है सर तो फिर कल शाम को मैं मेरे ऑफिस से फ्री होके आती हूँ तो जो भी अपनी फॉर्मेलिटी है कर लेते है और फाइनल मुझे खरीदना तो है ही धन्यवाद सर